कोविड नाइन वापस आ रहा है इसमें जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको बहुत सारी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है उनको सामने ये करना ऑक्सीजन का दवाइयों का हर चीज़ का बन कभी कभी का होता है कई जगह में बहुत सारे पैसेंट हो जाते हैं इससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं डॉक्टर भी तो एक इंसान है कई लोगो को देखते हैं हर चीज़ का यहाँ का मैजेटमेंट करना वहाँ का मैजेट करना इसके लिए मैं ये चाहती हूँ हर चीज़ की सुविधा हो जाती है हैगी और बहुत वो करना पड़ता हैगा डॉक्टर भी परेशान होते हैं फिर नर्स लोग रहती हैं तो वो भी परेशान रहती और जो बीमार आदमी है वो तो परेशान हैं ए इसीलिए अस्पतालों को बहुत सारी सुविधा वो करना चाहिए और कई लोगो को मदद भी करना चाहिए सारी सुविधाओं उस सुविधा से करने से डॉक्टर भी परेशान नहीं होंगे हम भी नहीं परेशान होंगे और हेल्प करने वाले लोग कई लोग खड़े रेहते हैं कई लोग करते भी हेल्प हैं बहुत सारी चीज़ों की करते कोई ऑक्सीजन लाता है तो कोई दवाइयाँ देता कोई किसी को खाना देता लेकिन हम चाहते हैं ये दोबारा ना हो इसलिए हर चीज़ अपने ही बल पे वो करेंगे तो बहुत कुछ कोविड नाइन वापस आएगा ही नहीं हर सुविधाए अच्छी रहेंगी इस चीज़ के लिए बहुत सारा वो करना चाहते हैं और ऐसे करने से क्या होता है हर इंसान वो करेगा तो बचे भी रहेगा और ना डॉक्टर परेशान न अस्पताल में कोई चीज़ों की कमी भी नहीं होगी दवाइयाँ की भी कमी नहीं होगी ऑक्सीजनों की भी कमी नहीं होगी ऐसा करने से क्या होगा न लोग परेशानियों कई पैसेंट होते भी हैं तो उनकी देख रेख अच्छी हो जाएगी इसलिए सबको देखते हुए बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएँ अच्छी करना चाहिए ऐसे करने में क्या है हर इंसान को एक एक समय का मौका मिलता हैगा और उस चीज़ के लिए लोगों क करना चाहिए